हलो नमस्कार नमस्कार हाँ जी हाँ जी सही सु सही सुने हैं जी जी मिल जाएगा वही फुल पैक का वही हज़ार बारह सौ रुपया आएगा हाँ हाँ हाँ काहे नहीं देंगे वही डेढ़ दो सौ के आस पास हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी

जी जी कॉपी भी अवलेबुल है हाँ रखते हैं ठीक ठीक ठीक है सर पधारिए आप आपका स्वागत रहेगा वेलकम जी जी कोशिश करेंगे हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी मिल जाएगा बहुत अच्छा रहेगा बहुत अच्छा रहेगा सेकेंड हेंड नहीं रखते हैं हाँ वो हर वक़्त नहीं मिलेगा कभी कभी मिल जाता है हाँ पता पता पता लगाने के बाद मिल जाएगा मिल सकता है देख रहे हैं हाँ वज़न वाला भी कॉपी रखते हैं मिल जाएगा हाँ खुदरा खुदरा और थोक में थोड़ा बहुत तो अंतर तो होगा ही मेरा दुकान वही दस बजे खुल जाता है दस बजे से लेके वही चार चार पाँच बजे तक ठीक ठीक ठीक